मैम गुड इवनिंग मैं शोरूम से अर्चना ट्राई काल से बात कर रही हूँ जी बोलिए मैं शिवम सर हाँ मैम हाँ एवलेवल है टोटल ठीक है फिर तो हाँ मैम कलर सब भी सारे हैं आप बता दीजिए आपको चाहिए कौन सा ब्लू कलर यस मैम अभी तो ब्लैक व्हाईट और औरेंज एवलेवल है हम ब्लू कलर नहीं है तो मैम एक बार आप आइए शोरूम घूम जाइए आप चेक चेकआउट तो कीजिए फिर बता देंगे आपको कैसे क्या ओ पेमेंट मैम आ हाँ तो पेमेंट फर्स्ट बुकिंग हो जाएगी मतलब आप आइए तो

तो मैम सर्विसिंग तो बढ़िया रहती है बहुत अच्छी है प्रेस टाइप ले लीजिए आप आती यस मैम जी जी और कुछ जानकारी चाहिए मैम मैम वो टेन लाख तब जाएगा आप आइए तो फर्स्ट बुकिंग बता देंगे आपको हो जाएगा कलर में मैम आपको बताया था ब्लैक व्हाईट औरेंज ठीक है मैम थैंक्यू